हाँ जी बोलिए जी हाँ बैग कैसे किस कलर का था और कहाँ पर रखा था आपने आप कितनी देर वहाँ थे बैग में क्या था आपने आसपास कहीं तलाश किया उसको वहाँ पर जो लोग हैं शायद चला रहें हैं उसको उनसे पूछा आपने कि कोई मेरा बैग यहाँ रखा था आपने देखा क्या ठीक है आपकी कंप्लेंट लिख लेते हैं और थोड़ा ब्यौरा लिखवा दीजिए पूरा जानकारी लिखवा दीजिए उसकी क्या था बैग में ठीक है आपकी कंप्लेंट लिख लेते हैं और इन्क्वायरी करा कर देखते हैं तलाश करवाते हैं और आपका नाम और पता पूरा लिखवाइए पता लिखवाइए